जी हाँ जब मैं आस पास के कस्बों व किसी अन्य शहर में यात्रा करने जाता हूँ तो उस समय मुझे कई सारी बुनियादी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे बसों में भीड़ बसों में असली सुविधाएँ न होना बसों में बहुत ही अलग अलग तरह की गंदगी फैली होती है एवं अजीब दुर्गंध भी आती रहती है जिसकी वजह से लोगों को एवं यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हम बस या फ़िर किसी अन्य साधन से यात्रा करते है तो उस दौरान हमे लम्बी कतार में खड़े हो कर टिकट के लिए काफी इंतज़ार करना पड़ता है इसके बावजूद भी छुट्टियों के दिनों में हमें अच्छी टिकट नहीं मिल पाती है एवं जब हम यात्रा करते रहते हैं तो उस दौरान कहीं कहीं ऐसी सड़कें होती हैं जिससे की बुजुर्गों एवं महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन सड़कों में टूटी हुई सड़कें होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है एवं गाड़ियाँ को भी चलाने वाले को भी दिक्कतें काफ़ी सारी होती हैं